جی ہاں میں کئی بار سامین کے سامنے گاتے ہوئے خوف اور گگاہٹ کے کا شکار ہو چکا ہوں اور اس اس سے قابو پانے کے لیے کچھ خاص نہیں پر کچھ اہم رول خود کے خود کے خود کا بھی ہے اس سے سب سے پہلے ہم اپنے ہمیں اپنے آپ پہ بھرپور بھروشہ ہونا چاہیے کہ ہم جو گا رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں اپنے آپ پہ خود پہ بہ مطلب خود پہ یقین ہونا چاہیے اور اپنے یقین کو اس طرح سے پتھروں کے مضبوط بنانا چاہیے تاکہ گھبراہٹ دور ہو سکے اور اس طرح سے اور بھی کئی باتیں ہیں جو ہمیں سب سے پہلے سامعین کے سامنے جانے سے پہلے اپنے اپنے آپ کو مضبوط بنا لیں اس کے بعد ٹھنڈی سانسک لیں اور یہ کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں ہم جس موجوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے اور ایک ایک اچھی جانکاریاں دے رہے ہیں اور رت خانی کرنا یا کوئی غلط کام تو ہے نہیں تو ہم کیوں پریشان ہوں کیوں گھبریں اور کیوں شرما کیوں سرمندگی کا سامنا کرے بہتر ہے کہ ہم جو کریں ہمیں پہلےپ خود پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ میں صحیح اور سرم غلط کامون لگتا ہے اچھے کام کرنے کے لیے کوئی سرم کی بات نہیں اور ہم جب تک ہم اپنے من کے بچار کو اگلی کے سامنے نہیں رکھیں گے تو ہمارا کانفیڈینس کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو من سے اور دماغ سے مجبوط بنائیں تاکہ ہم اپنے آپ پہ قابو پا سکیں